تلنگانہ کے شہر ضلعہ حیدرآباد میں پانی سا صاف پانی میں آلودہ پانی مل کر پانی کو آلودہ کر رہا ہے جس میں زیادہ کیمکل کے علاوہ ڈرینج لائن کا پانی مل کر نلوں میں آتا ہے جو بہت آلودہ اور بد مزہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے اور بڑے سو بھی اِس سے متاثر ہو رہے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں اور اِنہیں اسٹمک پین اور پیٹ کی کئی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں یہ صاف پانی روڈ ڈالتے وقت ڈرینیز لائن کو متاثر کرتی ہے جس سے ڈرینیز لائن صاف پانی کے نلوں کو مل کر پانی کو آلودہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے اور بچوں کو اسکول اور بڑوں کو جاب پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے ہماری کمائی ہوئی رقم جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے خود کی اور اپنے افراد خاندان کی بیماریوں سے خرچ ہو جاتی ہے جو رقم ہمیں اپنی اور سماج کی فلاح و بہبود میں خرچ کرتی ہے دوا خانوں میں خرچ کرنا پڑ رہا ہے یہ سب مسائل خراب ڈرنکنگ واٹر کی وجہ سے ہیں کیونکہ یہ آلودہ پانی پینے کے ساتھ ساتھ پکوان اور صاف صفائی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے یہ سب عام مسائل حیدرآباد ضلعے کے اصل میں خراب سڑکوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں سڑک خراب ہونے کی وجہ سے اِس سے خراب سڑک کے نیچے جو ڈینج لائن ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور اِس کا گندا پانی پینے کے پانئپ کے لین سے مل کر داخل ہو جاتا ہے اور نلوں میں آلودہ پانی آتا ہے ضلع حیدرآباد کے اِن مسائل کو بخوبی حل کرنے کے لیے اور حیدرآباد کی عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے تلنگانہ کے چیف منسٹر وزیرِ اعلیٰ جناب کلوا کنٹلا چندر شیکھر صاحب اور حیدرآباد کے ایم پی جناب صد اسد الدّین اویسی صاحب سے اور ہم ہمارا اور ہماری عوامی نمائندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ ضلعہ حیدرآباد کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سڑک کی تعمیر سے پہلے خراب ڈینج لائن کو نکال کر اچھی نئی نا ڈریونگ پانئپ ڈینج پانئپ لائن ڈالیں جس سے روڈ ڈالنے ڈالیں اور کہیں جہاں کہیں اچھی سڑک ہو اِس کو توڑ کر نئی بنانے کے بجائے گلیوں میں سڑک ڈالیں جہاں ضرورت ہے ہم عوام ہمارے عوامی نمائندوں سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ بجٹ بچ گیا تو اِس بجٹ کو بے گھر افراد کے لیے چھوٹا گھر فراہم کرے جس سے کرایہ بچ جاتا ہے اور غریب عوام کی فلاح بہبودی ہے اِس سے ہم عوام پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں